अॼु कल्ह बो ॿार मोबाइल ते जामु गेमूं था खेॾनि जंहिं लाइ स्क्रीन टाइम जामु थो वधी वञे अने जामु टाइम ॿार स्क्रीन खे ई था ॾियनि मोबाइल गेमूं ई हेॾियूं अची वियूं आहिनि की ॿार जामु मोबाइल गेमूं था खेॾनि अने आउटडोर गेम खेॾनि ई नथा त असांखे ॿारनि खे आउटडोर गेम खेॾाइणी घुरिजे ममी पप्पा पाण वञी आउटडोर गेम खेॾनि या पिकनिक ते वञनि त ॿार पाण ई आउटडोर खेॾ खेॾ गेम खेॾण लाइ प्रेरित थींदा अने ममी पप्पा खे बुधाइणु की आउटडोर खेॾणु सां असांखे छा छा बेनिफिट्स थींदा छा छा असांखे सुठो लॻंदो सभु असांजे ममी पप्पा खे असांखे बुधाइणु घुरिजे ताकी असां जामु मोटीवेट थियूं असां ॿाहिरि जीअं खेॾी सघूं हिन करे असांखे जेतिरो थी सघे होतिरो मोबाइल गेम्स खे महत्व हेॾो न ॾियणु आहे अने आउटडोर गेम्स खे वधीक महत्व ॾियणु असां खे जामु तरीक़ा आहिनि की असां मोबाइल गेम न खेॾी सघंदा आहियूं जीअं की असांखे स्क्रीन टाइम रखी छॾणो की हेतिरे टाइम खां पोइ गेम ऑटॉमेटिक बंदि थी वेंदी त हू टाइमर रखण सां बि ॿार ऑटॉमेटिक गेम खां ॿाहिरि थी वेंदा जामु सारा तरीक़ा आहिनि अने असां ॿारनि खे जेतिरो थी सघे न होतिरो चवणो की ॿाहिरि वञी करे खेॾो